जोंनि भारतनि मावख'वारि रावफोर होन्नानै बुङोब्ला हिन्दी आरो इंलिसानो आरो बेजों लोगोसेनो जोंनि हादरसा आसामनि मावख'वारि रावआ जादों एसामिस आरो बेजों लोगोसेनो दङ जोंनि बर' राव अफिसियेल एस'सियेत लेंगुवेज हिसाबै आरो जोंनि भारत हादराव गोबां रोखोमनि राव आरो रावसाफोर दं आरो आरो बे जाय राव आरो रावसाफोर दङ बे मोनफ्रोमबो रावफोरानो जोंनि भारतनि मोनसे जे संबिजिर बे संबिजिरनि दायनथि फारिलाइयाव गासिबो गाखोजोबाखै बेवहाय बे भारतनि संबिजिराव गासै नैजिनै था रावफोरा जायगा मोनदों जायनि गेजेराव जोंनि बर' रावआबो दंफायो